हमरा यहाँ जे हइ ने मतलब गाछमे जे कीड़ा लागय छै ओकरा ओकरा जे हइ से सबसँ पहिले जे हइ से धोअल जाइ हइ धूप आ स्प्रे कयल जाइ हइ स्प्रे कऽ कऽ आओर स्प्रे कऽके छोड़ि देल जाइ हइ तब कीड़ा हटय छै बहुत की कीड़ा बहुत दुःख होइ हइ मतलब गाछमे जे कीड़ा लागय छै बहुत मतलब बहुत दुःखके सामना करय पड़य हइ गाछ सूखि जाइ हइ फल भी मतलब फल जे हइ सही समयपर मतलब सुखि जाइ हइ तऽ फल नहिये दै हइ फल नहि दै हइ मतलब गाछ खराब भऽ गेल ओकरा लिये जे हइ से स्प्रे कयल जाइ हइ स्प्रे सबसँ पहिले जे स्प्रे कयल जाइ हइ जे धू कऽ गाछके बढ़िआँसँ मतलब धो कऽ आओर तकर बाद जे हइ से स्प्रे कयल जाइ हइ कीड़ा मकोड़ा वएह मतलब खराब होइ हइ वएह लअ कऽ बहुत दिक्कतके सामना करय पड़य ओकर बाद भी जे हइ से मतलब ठीक ठाक कीड़ा जे हइ ने से मतलब फेर लागि जाइ हइ गाछ वृक्षमे कीड़ा लागि जाइ हइ कीड़ाजे हइ ने मतलब जे सब ठीक भऽ जाइ हइ बढ़िआँ फ्रेश भऽ जाइ हइ तब फेर गाछ सही सलामत रहय हइ